अ हेल्ल' खोनायाखै हेल्ल' औ खोनायाखै औ नंगौदा डेक'रेसन डेक'रेसनाथ' गोदोरानो ओमफ्राय माने गासैखौबो मोनजोबो आरो जोंनिफ्रायनो अ टेन लाख जागोन जाहैगोन अ औ गासैखौबो मोनजोबगोन नोङो फ्रियावनो जोंनिफ्रायनो

मावग्राफोराथ' आंनियावनो दंजोबो मावग्राफोराबो ओमफ्राय माने गासैखौबो मोनजोबगोन आरो मावग्रानिफ्राय लानानै ओमफ्राय माब्ला हाबाया एप्रिलाव अह एप्रिलनि दुइ तारिकाव ना एप्रिलनि दुइ तारिकावबा जोङो बे मार्चनि लास्ट सप्ताफोराव खालामनोसै सानब्रै सानथाम सानब्रै सानथाम सानब्रैसो लागोन डिसकाउन्टखौथ' डिसकाउन्टाथ' गैया जोंनियाव

जों डिसकाउन्टखौथ' जोङो एसे नुजाहैनानै डिसकाउन्टफोरखौ रायज्लायनोसै दा औ औ जागोन जागोन जोङो जिकुनु बे लास्ट सप्ताफोराव थांसै मार्चनि नों खनसे खबर लाफिनबानो जाबाय अह देह

डिसकाउन्टाथ' ओरैनोथ' गैया डिसकाउन्ट औ औ जागोन दे देह